जय झूलेलाल जीअं त मुंजा वारु सन्हा थी विया त मुंहिंजी साहेड़ीअ सलाह ॾिनी त तूं आवला अरीठा जो शैंपू लॻाए त तुंहिंजा वारु सुठा थी वेंदा त मां पासे जे मेडिकल ते वञी आवला आरिठा जो शैंपू वठी आयमि ऐं उहो लॻायो त मुंजा वारु ॾाढा घना थी विया ऐं चमक बि अची वई त इहो मूंखे शैंपू ॾाढो सुठो लॻो जय झूलेलाल